अॼु कल्ह आधुनिक तकनीक जी वजह सां असां घरु ऐं ॿाहिरि रहंदे हूंदे बि पंहिंजे घर ते नज़र रखी सघूं था हिकु नंढे से कैमरा सां सॼे घर जी सुरक्षा ॾिसी सघूं था घर में केरु आयो वियो सभु असांखे ॿाहिरि रहंदे ख़बरु पइजी थी वञे मुंहिंजे घर में कैमरा लॻलि आहिनि जॾहिं असां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त उन जे माध्यम सां पंहिंजे घर ते नज़र रखंदा आहियूं ऐं अॼु कल्ह तकनीक ऐॾी विकसित थी वई आहे जो हुन मां असां घरु आए माण्हूअ सां ॻाल्हाए बि सघंदा आहियूं ऐं व वेझिड़ाई में असांजे घर में चोरी थी त पुलिस खे हुन सां चङी मदद मिली स ऐं चोर पकिड़िया विया